भारत उद्धमियों के लिए फलते फुलते युग का अनुभव कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर जितनी व्यवसाय फलेंगे फूलेंगे सरकार को भी उतनी आय होगी टैक्स के रूप में और उससे हमारा देश विकसित देश विक विकसित होगा और अगर बात करें उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसके लिए सरकार एक मुद्रा लोन की व्यवस्था कर रही है जो व्यापारी को देख कर वो अपनी व्यवसायों को बढ़ा सके अगर हम बात करें कृषि क्रेडिट कार्ड की तो वो भी दे रही है हमारी सरकार जिससे की कृषि में भी काफ़ी योगदान रहे और जो किसान भाई हैं वो भी अपना व्यवसायों को बढ़ा पाएँ और जब कृषि का व्यवसाय बढ़ेगा तो देश का विकास होना निश्चित है तो सरकार व्यवसाय का समर्थन करने के लिए बहुत तरीके से मदद कर रही है उनको प्रोत्साहन कर रही है कि अपना व्यवसाय करो जिससे वो अपने काम को अधिक मेहनत से करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएँ